मैथिली लोकनि अपन भाषा उपयोग अपन संस्कृति परम्परा उत्सव आसमनके लेल कोन करै छथिन जेनाकि कोनो फंक्शनमे बाल बच्चाके स्कूलमे या शादी बियाहमे भी गेली तऽ वहाँ जे छै अपन मैथिली भाषाके प्रयोग करै छिए अच्छा मतलब की संस्कृति अपन परम्परा जे छै ओकर उपयोग करै छिए जेनाकि स्कूलेमे बाल बच्चाके कोनो उत्सव प्रोग्राम होइल तऽ वहाँ गेली तऽ अपन भाषाके प्रयोग